आङो भारतनि सोमोन्दै आङो भारतनि फेशननि सोमोन्दै गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोननानै लायो मानोना भारतनि फेशन एबा गाननाय खसाबफोरा जाबायदि मोनसे आब्रुथिगोनां बेबायदि सोनाबारि आरो एबा गुबुन जोंनि भारत हादरनि सा सानजा सोनाब खोला बेफरोबायदि जेरावबो जेबो रायजोआव आङो नुवा होननानै सानो आङो गोदोनि सम आरो दानि सम गाननाय जोमनायनि बाथ्रायावथ' गोबां सोलायनाय नुदों होननानै आं सानो गोदो जोङो मोनसे गावनि आखाइजों दानाय गाव गावनो न'आव लुनाय इन्दि खुन्दुं न'आवनो इन्दि फिसिनानै इन्दिखौ इन्दि फिथोबखौ जों खुन्दुं खालामनानै जोङो इन्दिनिफ्रायनो जोङो गाव गावनि गाननाय खसाबखौ बुथुमोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो मोनसे बेलाथि खुन्दुं एबा मेचिनजों बानायनाय खुन्दुंजोंसो जोङो गानो आरो बेजोंनो जोङो गोबां फेशन खालामो आरो जों गाव गावनि जा आदब आखाइ दानाय लुनाय आदब आखाइ दंमोन बेफोरखौ जोङो बयबो बावगारलांबाय सोनाबारि फेशना भारतनि फेशनाव गोबां गोहोम खोख्लैदों भारतनि फेशना सोनाबारि फेशनजों माब्लाबाबो गोरोबामोन आरो भारतनि फेशना जोबोर समायना गासै देहा सोलेरखौ खोबथेनानै थायोमोन नाथाय सोनाबारि फेशना जों गाननो एबा गाननायाव रेजें जानायलाय आरो नुनायावबो एसे मा होनगोन समायना नुनाय होननानैनो बुंनांसिगोन बिदि नुनायखाय सोरनाबारि फेशनखौ भारतारि सुबुंफोरा गोबां बजबनानै लादों आरो भारतनि जा गाननाय जोमनाय फेशन बिफोरो लासैनो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनो लादों होननानै जोङो साननानै लायो बुंनो थाङोब्ला सोनाबारि फेशनाव जोबोर जोंनि देहा सोलेरखौ खोबथेनानै लाखिया बिथांमोन गाज्रि खालामनानैसो जोंनि देहा सोलेरखौ होदों आङो गुरै एबा जाय आंनि देहायाव देहाखौ बोबथाबनानै लाखिया जायो जों खामानि मावनाय थाबायनाय गेलेनायाव जाहाथे आरामैनो आङो खामानिफोरखौ एबा थाबायनो हायो बेफोरबायदि गस्लाफोरखौसो गानो आरो आं बेफोर गस्लाफोरखौ माखासेखौ जोङो मलफोराव थांनानै नायनानै बायो आरो माखासेखौ आङो माखासे जायोफोर ब्रेन्डफोरा मोजां सिनायजायो बयबो बेफोरबायदि ब्रेन्डआसो मोजां होननानै जाय ब्रेनखौ मोजां होननानै जोंनि गेजेराव फोरमायो बेफोरबायदि ब्रेनखौ आङो अनलाइन शपिंमल शपिं एप्सफोराव जेरै एमाजन फ्लिपकार्ट बेफोरबायदि एप्सफोरावबो आङो बायनानै गानो